बच्चों को देखभाल करने के लिए हम सरकारी तरफ से हम आंगनवाड़ी में डलवाते हैं वहाँ बहुत अच्छा सुविधा मिलता है इसीलिए हम बच्चों को वहाँ पेर डलवा देते हैं वहाँ पे खाने के लिए भोजन मिलता है पीने के लिए पानी मिलता है खाने के लिए फल मिलता है खाने में जैसे दलिया हो चावल हो रिफाईन तेल घी भी मिलता है इसीलिए बच्चे को हम डलवा देते हैं सरकारी जगहों में ज़्यादे बच्चे को कोई ध्यान नहीं देता है तो इसी में मृत्यु हो जाती है तबियत खराब हो जाने से जैसे हॉस्पिटल में ले गए हम डॉक्टर भी नहीं देख पाए ध्यान नहीं दिए इसीलिए बच्चे को ध्यान ना दे देते हुए बच्चों को मृत्यु हो जाती है कोई ज़ुकाम हो जाए या पीलिया पस जाए या कोई रोग हो जाए तो बच्चे को कोई ध्यान नहीं देगा इसीलिए या ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए किसी बच्चे को हो जाती है मृत्यु इसीलिए बच्चे को मृत्यु हो जाती है इसीलिए हम बच्चे को अपन स्वयं देखना चाहते है बच्चा हमारा इसीलिए हॉस्पिटल में ले जाए तो हॉस्पिटल का